भैया नमस्ते आप खाली हैं कि किसी को सौदा दे रहे हैं खाली हैं ठीक है ये बताइए आपके यहाँ से मैं सेम्पू लेकर गया था शेम्पू जो है मैं नहाने लगा शैंपू लगाया मेरी बाल चिपकने लगे हैं आप डुप्लीकेट शैंपू दे रहे हैं शेम्फू में ना तो फेन कर रहा है न कुछ कर रहा है घटिया शेम्पू दे रहे हैं नाम तो बहुत सुना था लेकिन घटिया शैंपू है आप हमें वर्जिनल शैंपू दीजिए जो अच्छा लगे